हाँ मैं आसपास के पाँच लोगों के नाम बोल सकता हूँ समय सिंह थान सिंह अमर सिंह भगवान सिंह बच्चू सिंह